भारत में मोबाइल गेमिंग के उद्योग के कारण बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पैसे का लेने देन शुरू हो गया है ओर बहुत ही ज़्यादा एक इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर गई है समूच रूप से अगर मैं बोलूँ तो प्रभाव ऐसे पड़ा है कि हर एक व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है और सीख सकता है और साथ में आज की तारीख़ में पैसे कमा सकता है इस लिए ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा हो गया है अब मोबाइल गेमिंग में बहुत से कॉमन गेम आते हैं जैसे हो गया लूडो कैशफ्लो क्लासिक और पबजी जैसे अन्य गेम मगर इन सब गेमों से किसी ना किसी रूप में पैसों की कमाई हो सकती है जो कि सरकार भी अब जान रही है इस लिए ऑनलाइन माध्यम के थ्रू सरकार ने तीस परसेंट का गेमिंग टैक्स और गेमिंग इक्विपमेंट टैक्स नए बजट में पास किया था जो कि सीतारमण द्वारा पास हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का संबंध है